मां स्विगी मां ऑडर ॾिनो तईं मुंहिंजो ऑडर नंबर लास्ट जा चार डिजिट आहिनि पंज पंज चार चार ऐं एस्टीमेटेड टाइम ॾिनो हुओ अधु कलाकु अधु कलाकु खां मथे थी वयो आहे मुंहिंजो ऑडर आऊं ॾिनो हुओ होटल वैष्णो पंजाब में अञा ताईं अचो नाहे मुंहिंजा गेश्ट वेठा आहिनि तव्हांजे लाइ तव्हांजो डिलेवरी बॉय अञा ताईं आयो कोने मुंहिंजो ऑडर उहो चार चार पापड़ ॿ भुॻो चांवर हिकु साई भाॼी ॿ तंदूरी नान हिकु करी चांवर चांवर जा ॿ प्लेट रायतो चटनी ऐं टे खीचा तव्हांजो डिलेवरी पाटनर अञा ताईं आयो कोने मुंहिंजा माण्हू वेठा आहिनि छा करणो खे मूंखे सोलुशन ॾियो